जि'यां कि साढ़े फेमस एरिया

पत्नीटॉप जेह्ड़ा टूरिस्ट बड़ा जादै औंदा क्योंकि पत्नीटॉप बड़ा फेमस ऐ पत्नीटॉप नत्थाटॉप बर्फ बुर्फ दिक्खने ई औंदे बर्फ बुर्फ दिक्खने ई औंदे बर्फ जिसलै बर्फ दे टाइम जेह्ड़ा बड़ा टूरिस्ट औंदा बर्फ दिक्खने ई औंदे टूरिस्ट बाकी इ'यां बी जगह् कैंठ ऐ देआर दयूर बगैरा दिक्खने ई बड़ियां सोह्नियां सोह्नियां चीज़ां न